مہاتما گاندھی وزیر آعلیٰ نیتیش کمار بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی پردیپ کمار سنگھ وزیر اعظم سری نرندر مودی جی